दस दिन में मैं नट बोल्ट लेके आया था दरवाजे के लिए वो नट बोल्ट इतने चमकीले थे इतने साफ़ सुथरे बने हुए थे उस के बनाने की तरीका बहुत अच्छा था उसमें जो चूड़ियाँ थी ना वो भी इतनी अच्छी थी कि नट आराम से उस में कस जाते कस रहा था लेकिन उसको मैंने जब देखा कि इतना खूबसूरती से उस को बनाया गया था कि उस का जो ऊपरी जो भाग था वो इतना फ़िनिशिंग के साथ बनाया था कि अगर उसको कहीं आप रख दें तो रखने में भी उस को जो बोल्ट है उसको देखने में भी इतना आनंद आता है कि इतना मतलब तरीके से बनाया जैसे दिल से बनाया है